यदि बात की जाए बालाघाट ज़िले के इतिहास की तो बालाघाट जिले जिले का नाम पहले कुछ और था और आज कुछ और है यह यहाँ पर उपस्थित घाटों की देन है जो बालाघाट का नाम बालाघाट पड़ा यह पचास से सौ वर्षों के बीच में विकसित हुआ है पहले बालाघाट में कुछ भी नहीं था लेकिन आज संसाधनों की कमी नहीं है हॉस्पिटलों की सुविधाएँ हैं शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कॉलेज स्कूल इस प्रकार से विकास हुआ कि स्कूल की संख्या आज एक से सौ के बीच में मिलती है काल प्राचीन काल और प्रमुख घटनाएं आधुनिक विकास की यदि हम बात करें तो प्रमुख घटनाएं यहाँ पर यह हुई है कि बालाघाट ज़िले के इतिहास में ऐसे कहा जाता है की महात्मा गाँधी बालाघाट जिले में आए थे और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बालाघाट ज़िले में विशेष रूप से कान्हा केसरी राष्ट्र उद्यान को देखने के मामले में बालाघाट में आगमन हुआ जिसमें हेमा मालिनी जी भी कान्हा नेशनल पार्क को देखने बालाघाट आई हुई हैं यदि हम बात करें इसके प्रसिद्ध ऐतिहासिक विकास की तो इसमें काफ़ी विकास हुआ है बालाघाट ज़िले को घाटों का शहर कहा गया है बालाघाट ज़िले को टाइगर सिटी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में यहाँ पर टाइगरों की संख्या बहुत अधिक है पूरे एम पी में बालाघाट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं और यहाँ पर बांस की खेती भी सबसे अधिक होती है यहाँ पर बाँसों से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाना तथा इसे बांस के क्षेत्र में नंबर वन जिला साबित किया गया है बालाघाट ज़िला है तो छोटा परंतु इसमें विभिन्न प्रकार की के संसाधन मौजूद हैं जो की हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छे हैं और सभी के लिए अच्छे हैं संसाधन कम हैं परंतु उचित है निश्चित है अच्छे हैं संभव है इसी प्रकार से बालाघाट जिले में रहने वालों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती इनकी परेशानियों का निराकरण बालाघाट ज़िले में ही हो जाता है परंतु कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बात की जाए एजुकेशन प्रणाली की तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने बाकी शहरों में होते हैं जैसे जबलपुर भोपाल कोटा यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना पसंद करते हैं